हमरा गाममे मछली जे छै रेहु कतला बामी सिङ्गही गिलासकप गरै चेङ्गा पोठी इचना ईसब होइ छै सबसे महग मछली जे छै हमरा आओरके यहाँ सिङ्गही मछली माङ्गुर जकरा कहै छिए माङ्गुर सिङ्गही ई महगा मछली हइ ओकर बादमे रेहु मछली महगा हइ माङ्गुर मछली तीन सओ रुपैआ किलो मिलै छै रेहु मछली दुइ सओ रुपैआ किलो प्राप्त होइ छै मछली स मारकेटमे बिक्री होइ छै बजार लगै छै मारकेट मछलीके ओहेँसे जे छै मछली खरिदलक आदमी जकरा जे मछली पसन्द होइ छै खाइके लिए खरिदलक कोनोके भाव दुइ सौ रुपैआ किलो तऽ कोनोके भाव तीन सओ रुपैआ किलो पोठी उठी तऽ सओ रुपैआ एक सओ बीस रुपैआ किलो मिलै छै इचना डेढ़ सओ रुपैआ किलो मिलै छै गरै चेङ्गा ईसब सओ रुपैआ किलो मिलै छै सबसे बढ़िआँ मछली रेहु

रेहु आओर कि कहै छै अपना सिङ्गही माङ्गुर सबसे बढ़िआँ सुआदिष्ट मछली मछली छै ई खाइमे भी अच्छा लगै छै ई मछली पुरान मछली रहल तऽ एगदम तऽ आओर ओकर गुद्दा खाइमे जे हइ टाइट रहै छै खाइमे बहुत बढ़िआँ लगै छै मछली खाइमे मछली बहुतसे लोक पालै छै तलाबमे तलाबमे पाललक ओकरामे ओकर जैविक आहार आओर देलक ओकरा बढ़ै खातिर तीन महिनामे अगर सओ ग्रामके मछली अभी अगर डाललकै पालै खातिर तऽ तीन महिनाके अन्दर जे छै एक किलो डेढ़ किलोके ओजन होइ जाइ छै तब जा करिके जे हइ जाल महाजाल गिरा करिके ओ मछलीके पकड़ल जाइ छै पकड़िके आनलक मारकेटमे जे छै बजारमे बिक्रीके लिए भेजल जाइ छै ओकरा वहाँसे फेर देश विदेशके अन्दरभी भेजल जाइ छै बेचै खातिर अच्छा मछली रहल तऽ एहि शहरसे ओहि शहर ओहि शहरसे ओहि शहर भेजल जाइ छै